हां बूट ते मंगाई ओड़ेआ में ऐमाज़ान उप्परा उत्थै लिखे दा हा भाई डलीवरी होनी तु'सें ई हफ्ते हफ्ते च गै कोई छेह् दिनें दा लिखे दा हा कि छेह् दिनें च थुआढ़ी डलीवरी होई जानी ते पूरा घर भाई डलीवरी जेह्ड़ी ऐ पूरे घर डोर तोड़ी भाई दरोआजै तोड़ी पुज्जग तु'सें ई डलीवरी ते अ'ऊं गेई अऽ छेह् दिन बलगी बलगियै छेह् दिन बड़ी मुश्कलै कटाए ते ओह् में कोई दस दिन पैह्ले मंगाए दा हा ते अज्ज ओह् अ पुज्जेआ ओह् पुज्जेआ कोई कोई मीं दस्सें दिनें बाद ते ओह् फ्ही किन्ना लेट होएआ इक ते मीं इन्नी खुं'दक चढ़ी भाई इन्ने में पैसे बचाए दे हे भाई हून हून उतावली ही अ'ऊं बड़ी भाई दिक्खां बूट कुसलै औग चार दिन एक्स्ट्रा वेट कराया मीं इन्नै बद्ध चार दिन वेट कराया ऐं बलगी बलगी उसी बूटै लेई अ'ऊं ऐं बूट गै है हा नीं इक ऐं पूरे इक ज्हार दौ सौ पंजी रपें दा बूट लैता हा में ते उत्थै दस्से दा हा भाई बड़े पुल्ले पुल्ले ओह् ते पैह्ले दिन भाई मीं दिक्खियै ते सवेरे अज्ज चैक्क कीता भाई बड़ा पुल्ला पुल्ला शैल ऐं अज्ज अ'ऊं गेदी ही अपने उत्थै ग्रांऽ ते अ उत्थै गेई अ'ऊं ते अ में लाइयै गेई बूट ढक्की अजें चढ़ा दी गै है ही ते ओह् पुल्ले पुल्ले मीं खरा हा ते हून अ ढक्की चढ़ी ढक्क चढ़ेआ ते थोह्ड़ा नेहा ते ओह् पतावे किश बौह्न बौह्न लगे ओह् बेही दे पतावे ओह् में चली ते स्हेई पैह्लें ते बड़ा पुल्ले हे शैल हे अ वो ओह् पतावे बेही गे हून ते ओह् कोई पुल्ला नेईं ते हून पैरे गी मेरे पेदा उत्थै पिच्छै इन्ना जखम पेदे इन्ने जादा ते मीं छाले पेई दे मीं इ'नें पैरे गी पिच्छड़े ऐं हून मीं पैर इ'यां निं रक्खन होआ दा ते ते बड़ा उ'नें शैल शैल ऐं अपनी चीज बिकाने लेई इन्ना शैल शैल लिखदे अनेहा ब रंग बी इकदम फिक्का आए दा ही पूरा इ'यां लाल म लाल इ'यां चमकीला लब्भा दा हा फोनै उप्पर ते जिसलै दिक्खेआ ते इन्ना फिक्का नेहा इ'यां अ मंदी नेही इ'यां भाई लिपस्टिक बी नीं होंदी इन्नी मंदी इ'यां भाई इन्ना शैल शैल गूढ़ा हा फोनै उप्पर ते इन्ना गंदा आए दा हून अम में उसी में वापस कराना हा अ वो में हून लाई ओड़े दा अ वो में वापस कराना गै ऐ में उसी आखना गै ऐ ऐं इन्ना सोह्ना हा ते ओह् लांदे गै उसदी पूरा इन्ना गारंटी इंदी तु'सें गी इन्ना शैल एह् बूट ते ओह् लांदे गै घस्सी गेआ ओह् बूट अनेहा कनेहा बूट ऐ मीं ते लग्गा दा इक ध्याड़ी होर लाग्गी उसी ते नुआढ़े ओह् फल पतावे गै निकली जाने थल्लुआं फलकड़े फुलकड़े ओह् निकली जाने ते इन्ना शैल लिखे दा हा ्उ'नें इन्ने शैल शैल पतावे साफ्ट भाई नर्म नर्म ते रंग इन्ना प्यारा ते इक ज्हार दौ सौ पंजीह् रपे दा बूट मेरा ओह् इक्कै दिनै चओह् खराब होई आ ओह् पतावे बेही गे ओह् भाई ओ मन्नेआ अ'ऊं मुट्टी हैं बजन है भाई बड़ा ऐ अ वो इक्कै दिनै कन्नै गै इक्कै दिनै कन्नै गै घस्सी आ ई ओह् बूट अनेहा कनेहा बूट हा ओह्